हेलो पुर्वी थळी उलयता न्ही हय हांव तुमच्या च चल्याची टिचर उलयतां म्हाका तुमकां हें विचारपा जाय आसलें तुमच्या भुरग्याचे न्ही माक्स फस्ट युनीट टॅस्टान तुमच्या भुरग्याचे माक्स न्हू खूब कमी आसा लायक विग्या सायन्सान खूब कमी येयला मॅत्सान खूब कमी येयला एका सब्जॅक्टान तर लिट्रली फेल जाला तुमी म्हाका हेजें कारण सांगूं शकता का भुरगीं सांगतात शिकता म्हुणून पण तें खरेंच शिकता अशें नासता न्ही तुमी लक्ष दिवपा जाय टॅस नाल्या नोट्स बी धाडपा आमी कॉलेज लॅवलार धाडटा बट ई स्कुलाच्या तर प्रायमरीच्या भुरग्यांक आमी ऑनलायन किरें म्हुणून धाडटलीं तुमी तेंकां रिटन नोट्स दिवं शकता जे आमी की किरें नोट्स धाडटा ते तुमी प्रिण्ट आवट्स काडून तेंकां दिवं शकता मागी कॉपी रायटींग वकशीट जें आसता परत तेंकां यु विडयोज पळोवन तुमी शिकोंक लावं शकता शिकपाच खंयच्याच भुरग्याक म्हणटा ते शिकपाची गोड केन्ना नासता जेन्ना तुमी पॅरंट्स हें करतलीं इनिशियेटीव घेतली तेन्ना तेंकां जातलें न्हूय हय आनी म्हाका प्लीज फाल्यां तुमी प्रिन्सिपलाक येवन मेळूं शकता किऱ्याक तेजो ह्या फावटी रिपोट चेर खूब कमी माक्स येयला सो प्लीज तुमी तेंकां येवन मेळूं शकता प्रिन्सिपलाक फाल्यां आ थँक्यू क्लासीन सारको आसता क्लासीन सारको आसता पण करी करिकुलरान पाट करिकुलमांक पाटिसिपेट करना परत तितुनूय पाटिसिपेट करपाक जाय न्हू भुरग्यांनी म्हणटा तें शिकलेंत म्हुणू अशें जायना व्हो भुरगो शिकपाक बरो आसतलो बट दुसरो भुरगो तसो आसतलो अशें ना न्हू तेणी शीक एटलिस पास जाता तितकें तरी शिकपाक जाय बट ट्या भायर करिकुलर तेतुनूय सुद्दा घेवपाक जाय न्ही इंट्रस्ट हय आनी किदें विचारपाक जाय आसलें तुमकां हय कितक्यांक येता तुमी मेळटा फाल्यां मेळपाक रिसॅसाक रिसॅसाच्या उपराक येवपाक गावतलें साडे धा सागर साडे अकरा अशें हा बरें बरें थँक्यू